जेह्ड़ी गवर्नमेंट स्कीम ऐ ओह्दे कोला जियां प्रधान मंत्री अवास योजना मेरा बेनिफिट जियां साढ़े घार पैह्लै बाशरूम नेईं हा ते इन्नै सानू पैसे दित्ते बीह् हजार रपेआ बाशरूम बनाने आस्तै ओह् बी इंस्टालमेंट उप्पर पैह्ले बीह् हजार फिर ओह्दे बाद बीह् हजार फिर ओह्दे बाद बीह् हजार रपेआ ते जेह्ड़े करके अस बाशरूम बनाए होर होर केह् साढ़ा घर कच्चा हा दो कमरे टीनें आह्ला ते उनें असें उत्थै बी पैसे दित्ते पंजाह् ज्हार रपेआ दो दो ढाई लक्क धोड़ी उत्थै बी दित्ता के अस घार घर जो ऐ ओह् सिद्धा करी सकने ते इयां जेह्ड़ी गवर्नमेंट स्कीम दा दूआ फायदा असें ई श्रम कार्ड बनाइयै लैता ई श्रम कार्ड बिच्च एह् हा जेह्ड़े साढ़े दादा हे ओह् सट्ठ क साल कोला थल्लै सट्ठ क साल कोला सारे उप्पर ते उनें उत्थुआं बेनिफिट एह् लैता उ'नें तिन ज्हार रपेआ म्हीने दा अकाउंट उप्पर ते दूआ फायदा असें एह् लैता आयुश्मान कार्ड दा कि जेह्ड़ा बी ईलाज ऐ ओह् साढ़ा सारा मुफ्त होआ दा क्या बोलते आयुश्मान कार्ड कोला